हैल्लो हैल्लो डाक्टर साह्ब नमस्ते डाक्टर साह्ब थोहाड़ा मिगी बखार चढ़ी दा ऐ

ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ ओके धन्नवाद जी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके धन्नवाद